मुंहिंजी मातृ भाषा सिंधी सभिनी खां मिठिड़ी सभिनी खां सुहिड़ी तव्हां सोचींदा की सिंधी माण्हुनि वटि पंहिंजो स्टेट काने न इहे यूनाइटेड आहिनि त इहे त थोरे थोरनि सालनि में सिंधी भुलिजी वेंदा हा बेशक असां सिंध छॾे आहियां आहियूं असां वटि पंहिंजो स्टेट काने पर सिंधी बि ऑफ़िशिअल लैंगवेज आहे मुंहिंजी ॾाॾी मिंजी माउ मूंखे सिंधी ॾिनी आहे त अॼु मां सिंधीअ में ॻाल्हायां थी असांजी भाषा खे बढावो ॾियण प्रमोट करणु असांजे ई हथ में आहे मां यूथ जो पाट आहियां त मुंहिंजी इहा रिसपोंसिबिलिटी आहे की मां पाण बि सिंधी में ॻाल्हायां मुंहिंजे भाउरनि भेनरनि खे सेखारिया ऐं मुंहिंजी अचणु वारी जनरेशन खे बि मां सिंधी सेखारिया छो त इहा मुंहिंजी ॿोली आहे मुंहिंजी मातृ भाषा आहे जंहिंखे मूंखे डेड न करिणो आहे सिंधी भाषा खे प्रमोट करण लाइ ॾाढियूं शयूं ॾाढ ॾाढियूं कोशिशूं थियूं हलनि सिंधी भाषा फ़्री में थी सेखारी वञे ॾाढा इंस्टीट्यूट्स आहिनि जेके कमु था कनि टू सेव सिंधी लैंगवेज उहे ॿारनि खे यूथ खे वॾनि खे ॿुढनि खे जंहिंखे बि सिंधी सिखिणी हुजे इवन नॉन सिंधीज़ बि हिन में जुड़नि था नॉन सिंधीज़ बि असांजी लैंगवेज सिखण लाइ इंट्रेस्टेड आहिनि त इहा त असांजे लाइ प्राउड जी ॻाल्हि आहे गर्व जी ॻाल्हि आहे त असां छो न सिखूं ऐं सिंधियुनि खे अॻियां वधाइण लाइ ट्रस्ट वारा ॿारनि खे ईअर्ली गिफ़्ट ॾींदा आहिनि अगरि हुननि जो एक्ज़ाम में पफ़ॉमंस सुठो हुजे त सिंधी पिक्चरूं बि ठहियूं आहिनि की असां सिंधी कल्चर समुझूं की सिंधी माण्हू बि पुठियां कान्हनि सिंधी भाषा खे प्रमोट करण लाइ ॾाढा सेमिनार बि थींदा आहिनि फंक्शन्स बि थींदा आहिनि की सभु सिंधी गॾिजनि मिलनि ॻाल्हाइनि ॿोल्हाइनि ऐं हिकु उद्देशय लाइ रेडी थी वञनि की न सिंधी सिखिणी आहे सेखारिणी आहे ऐं पास ऑन करिणी आहे अचण वारी जनरेंशन खे छो त अगरि असां लास्ट जनरेंशन थियासीं त अॻियां केर ॻाल्हाईंदो असांजी भाषा असांजी मिठिड़ी भाषा डेड रहिजी वेंदी ऐं जेको मां चयो की सिंधी सेखारण लाइ इंस्टिट्यूट्स स्पेशल क्लासिस रखंदा आहिनि न ख़ाली क्लासिस पर क्लासिस सां गॾु एक्ज़ाम बि वठंदा आहिनि त तव्हां सिंसिअर्ली पढ़ंदा बि एक्ज़ाम में बि जेको सुठा माक्स थो आणे हुनखे उहे प्राइज़िस ॾिना वेंदा आहिनि कैश प्राइज़िस गिफ़्ट त हुन सां बि माण्हू मोटिवेट थो थिए हिक हिक अलॻि एक्साइटमेंट थी अचे पढ़ण जी ऐं प्राइज़ जी असांजा मम्मी पपा ॾाॾा ॾॾी जी जेकी जनरेशन आहे हुननि त सिंधी सिखी सेखारी हाणे असांजो फर्ज़ु आहे यूथ जो फर्ज़ु आहे कि हुनखे क़ाइमु रखूं ऐं नेकस्ट जनरेशन खे पास ऑन कयूं जय झूलेलाल